इंडियाच्या प्रत्येक भागान वेगवेगळ्या प्रकाराचे खाण खालें वयता उत्तर इंडियान चडशे वॅज जेवण जेले वयता तशेंच कांय भागांनी चिकनाचे जेवण खाल्ले वयता तशेंच समज गुजर गुजरात वा राजस्थान हो भाग घेतलो जाल्यार थंय दालभाटी चुरमा ढोकला फाफडा अशे काही तेलकट प्रकारचे खाण आसता तशेंच समज महाराष्ट्रा वा गोंयान पयले जाल्यार गोंयान प्रामुख्यान नुस्त्याचें जेवण जेलें वयता शीत कडी चिकन काफ्रियाल भाजलेले नुस्तें नुस्त्याचे अनेक प्रकार केल्ले वयता तशेंच महाराष्ट्रान पुरणपोळी वरणभात मागीर महाराष्ट्राचो वडा पाव खूब फेमस आसा मिसळ पाव तशेंच कोल्हापूर ह्या भागान तांबडा पांड्रा रस्सा अशे खूब खूब प्रकारचे डिशीस आसता तशेंच समज दक्षीण भारतांत पयलें जाल्यार डोसा उत्तपा उपमा इडली मिदुवडा अशें डिशीज खाल्ले वयता भारतांत रोजच्या प्रम रोजच्या जेवणान यूज केल्ले काही स्पायसीस आसा हळद जिरे सुखी कोथमीर वेलची मिरी लवंग मेथी तिखी बडिशोप दगडफूल करपील दालचिनी मिरसांग दगडफूल आनी कश्मिरी मिर्च